گوتم بدھ نگر میں زیادہ تر اگر میں بات کروں تو وہاں پہ زیادہ تر پرشانیاں ہوتی ہیں الگ الگ طرح کے بورڈ ملتے ہیں الگ الگ طرح کے بورڈ کے پیپر دینے پڑتے ہیں یو پی بورڈ سی بی ایس سی بورڈ جو بھی ایگزام وغیرہ کلیر ہوتے ہیں وہ گوتم بدھ نگر میں بھی ہوتے ہیں اور گوتم بدھ نگر کی اگر میں بات کی کروں کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں اچھی ہے تو گوتم بدھ نگر ایک پارک ہے وہ والا پارک مطلب اتنا اچھا پارک ہے اور وہاں مطلب گوتم بدھ نگر میں اتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں کہ مطلب وہاں کی نام بھی نہیں آتے وہاں پہ اتنی چیزیں ہیں اتنی اتنی اچھی جگہ لگتی ہے گوتم بدھ نگر مطلب وہاں پہ جانے کے لیے ترنت ہم جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہم وہاں رہ لیں وہاں رک جائیں یا وہاں بس ہی جائیں اور وہاں کے لوگ اتنے اچھے ہیں ان سے بات کرنا ان کی بات ان کی باتیں سننا مطلب اتنا اچھا لگتا ہے اتنی اتنی جیسے وہ بات کرتے ہیں مطلب گوتم بدھ نگر جگہ بہت پیاری ہے مطلب کوئی انسان ایک بار چلا گیا نا تو اس کو دوبارہ آنے کا من نہیں کرے گا